जेह्ड़ा साढ़ै ब्याह् ऐ इद्धर ओह् त्रै रोजें दा होंदा पैह्ले दिन सगन आंदा दुए दिन बरात त्रीआ दिन बराती दे बाद आह्ली धाम होंदी ते जेह्ड़ी इद्धरै दियां रसमां न ओह् जेह्ड़ियां हैन कि पैह्ले ते ब्याह् कोला पैह्ले मुड़े गी जेह्ड़ा ऐ इक गान्ना पेई जंदा ऐ जेह्दे कन्नै उन्नै जिन्ने धोड़ी ब्याह् होवे उन्ने धोड़ी बाह्रै गी नेईं जाना होंदा ते फिर ओह्दे बाद जेल्लै ब्याह् करने ई मुड़ा जंदा ते मुड़े दियां भैनां जेह्ड़ियां न ओह् उसी घोड़ी जेह्ड़ी ओह्दी ऐ उसी चने दियां दाल खलांदिया ओह् बी जेह्ड़ी इक मतलब शैल मन्नेआ जन्दा साढ़ै कल्चर च रवाजे च ते फ्ही ओह्दे बाद जेल्लै ओह् चली जन्दे जेल्लै मुड़ा गड्डी च बौह्न्दा ते ओह्दे पिच्छें पैहे सुट्टदे जेह्दे कन्नै ओह्दे ग्रैह् जेह्ड़े हैन ओह् टली जान ते फ्ही ओह्दे बाद जेल्लै मुड़ा अगले दिन ब्याह् करियै आंदा ते भैनां जेह्ड़ियां हैन दीवार डकदियां ते फ्ही ओह्दे बाद उत्थै जित्थै खड़ोते दा होवे ओह् दरवाजे च उत्थै जेह्ड़ियां उन्दियां मामियां ताईयां मासियां मां जेह्ड़ी ऐ ओह् पानी पानी बारदियां फ्ही ओह्दे बाद मुड़ा जेह्ड़ा ओह् अंदरै आंदा ते फ्ही ओह्दे बाद जेल्लै उन्दियां हवन सवन च जेह्डियां रस्मा रूसमा होन्दियां ओह् करदे फ्ही ओह्दे बाद मुड़ा कुड़ी इक त्राम्बड़ी लैंदे ओह्दे च पानी पांदे थोह्ड़ा दुद्ध पांदे ते पैहे जेह्ड़े न ओह् छुपांदे ते फ्ही ओह्दे बाद उ'नें तुप्पना होंदा ते ऐसा आखेआ जन्दा ऐ कि जेह्ड़ा जित्तदा इस रसम च जे उ'ऐ ओह्दी गै जेह्ड़ी ऐ ओह् घर चलदी मती